गामि ओनसोलनि हारिमुआरि सिनायथिखौ फोथांना लाखिनाय आरो जौगाहोनायाव दोरोङारि गेलेमुफ्रा मा बिफाव लायो दा बिनि सायाव आंखौ खेंफोरथि होनो खावलायनायलाय आं बिनि सायाव फंनैसो बेखेवनानै होनो होननानै सान्दों बिनो जाहैबाय गामि ओनसोलनि हारिमुआरि सिनायथिखौ फोथांना लाखिनायाव आरो जौगाहोनायाव गेलेमुफ्रा मा बिफाव लायो होननानै सोंनायाव गेलेमुआ जाबाय मानसिखौ खौसेथि लाखिनाय एबा गावजोंगाव मोजां मोनज्लायनाय बे हाबाफारिखौ गेलेमुनि गेजेरजों सिनायथि होयो दा हमनानै ला मोनसे फुटबल गेलेनाय बे गेलेनाया जाहैबाय गामिनि बयबो सेंग्राफ्रा ज' जानानै

मोनसे खेला बादायनायाव बाहागो लानानै देरहासार जानायनि उनाव बेखौ गामिखौ सिनायथि होयो बे सिनायथिआनो जाबाय गामिनि देरगाथाव देरहासार जानाय नैथिआव जोंहा बे गेलेनाया जिल्ला एबा सेन्ट्रेल बेयावबो मोनसे देरहासार लांबाय थायोब्ला देरहासारनायनि उनावहा गोजौथिं गोजौ लेभेलाव सौहैयोब्ला गामिनि मोनसे मुंदांखा जायो एबा ओनसोलजों मिन्थिजानाय जायो होननानै आं सानो बे गेलेनायखौ साफ्रोमबो सेंग्राफ्रानो एबा उन्दै बैसोनिफ्रायनो गेलेनायखो मोजां होननानै आं सानो आरो बे गेलेनायखौ मोजांहै गेलेनानै सासे राफोद गेलेग्रा जाहैनो हायो जाहोनो हायो बा जाहैनो हायो होननानै आं सानो बिनिखायनो गेलेनायखौ जाहाथे जिउआव

जिउआव जाहाथे

देरहासार जाहैनाय मोनसे थांखि लानानै गेलेनो हायो आं बेखो सान्दों दा जोंनि जिथु गेलेनाय बे आयदाया जोंनि गामिनि जाखांबोनाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो जाहाथे गिदिरनि गेलेनाय एबा मुंदांखा जाबोनाय फोरखौ मिन्थिनानै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो जाहाथे बे गेलेनायखौ गेलेयो बिदि होननानै आं सान्दों गेलेनानै सासे गेलेमुआरि दैदेनगिरि जाहैनो हायो आं बेखौ खावलायबाय सासे मोजां गेलेगिरिया दिनै गाबोन गोबां मुलाम्फा जायो सासे गेलेमुगिरि जानो हायोब्ला गामिनि एबा रायजोनि बा ओनसोलनि सासे गेलेग्रा प्लेयार एबा सासे देरहागिरि एबा मिन्थिजानाय ओनसोलनि सासे सुबुं होननानै बयजोंबो सिनायथि मोनो बेखौनो बुंनानै फोजोब्बाय